हा मयूर होटल हा हा मां तव्हांजे रिसेप्शन जे ॿाहिरां ई बीठी आहियां मां अचां थी हा हा अचां थी हा हा हा ऐक्चुली न मूंखे ॿ रूम खपंदा हुआ तव्हांजे होटल में मूंखे ॿ रूम आहिनि त चईंनि माण्हुनि लाइ खपंदा हुआ हा

न न हिकु हिकु सिंगल न मूंखे हिकु रूम में हिकु डबल बेड खपे

हा अच्छा

हिते स्विमिंग पूल आहे स्विमिंग पूल आहे

ओके ठीकु आहे त चारि हज़ार ॿ रूम मां बुक थी करे वेंदसि थोरो मूंखे डिस्काउन्ट मिली सघंदो आहे तव्हां वटि अच्छा त ठीकु आहे मां वटि जीपे आहे मां जीपे करे थी सघां हा मां जीपे करे थी सघां तव्हां पंहिंजो तव्हां पंहिंजो स्कैनर हा मुंहिंजे इन ई नम्बर ते तव्हां मूंखे पंहिंजो स्कैनर सेंड कयो त मां तव्हां खे पेमेंट करे थी छॾियां अच्छा हिनजे अलावा मूंखे इहो बि ॼाणणो हुयो कि तव्हां वटि अगरि लंच ऐं डिनर ॿई वठणु चाहियूं त हुनजो छा हिसाबु आहे तव्हां वटि ओके अच्छा ठीकु आहे त पोइ हीउ लंच उहो डिनर जो जेको आहे हू त असां ओॾीमहिल अची करे डिसाइड कंदा लेकिन अ रूम असांखे खपे त तव्हां असां लाइ बुक करे छॾियो आऊं रूम में तव्हां अन्दरि कहिड़ी एडवांस फैसिलिटी ॾिनी अथव

ओके ठीकु आहे अच्छा ॿारनि लाइ अ कुझु प्ले या गार्डन जी कुझु फैसिलिटी आहे ओके अच्छा अच्छा हुनजे लाइ एक्स्ट्रा पे पे करिणो पवंदो ओके

ओके अच्छा इहे सभु फैसिलिटीस तव्हां वटि आहिनि अच्छा तव्हांजो जेको होटल आहे त तव्हां उल्हास नगर स्टेशन खां केतिरो परे पवंदो पन्द्रहं खां वीह मीटर अच्छा अच्छा ओके ओके ऐक्चुली असांखे उल्हास नगर में कुझु कमु आहे जंहिंजे करे असां अचण वारा आहियूं टिनि ॾींहंनि जो असांजो स्टे आहे असां रायपुर मां ट्रेन में ईंदा आऊं ट्रेन मां कल्याण ईंदा कल्याण खां उल्हास नगर आऊं पोइ उल्हास मां स्टेशन तां असांखे तव्हांजी होटल में अचणो पवंदो त मां ऐक्चुली तव्हांजो नम्बर गूगल मां खंयो हुनमें सर्च कयो होटल नियर उल्हास नगर स्टेशन सो आई फाइंड यू

हा हा ओके ओके ओके तव्हां मूंखे सेंड कयो स्कैनर देन मां पे थी कयांव ओके ओके बाय बाय